ठीक छी हँ हमहुँ ठीक हति बोलू बोलू ने अहाँ कथी करैत छी गीत गीत ओत गा सकैत छी आ अहाँ सभकेँ मैथिलीमे केना गाबैत छियै मैथिलीमे गाबैत छियै कि कथीमे गाबैत छियै हँ हँ तऽ हमहुँ तऽ मे गबैत छियै अहाँ सभ शारदा सिन्हाकेँ गीत सभ सुनले छियै शारदा सिन्हा कथी कहैत छै विनय बिहारी सभकेँ गीत सभ जानैत छियै शारदा सिन्हा विनय बिहारी कल्पना सभके गाना जानैत छियै आओरो कोनो गाना छै सुनैयौ ने एगो आओर गाना सुना दिअ ने माइ छठि परब दिवाली अयलै लछमी पूजाके कोइ गाना हय या सुना दिअ हँ आओरो कोनो सुनाउ सामचक अबैत छै ने पूर्णिमाके सामचक खेलैत छियै ने खरना से तऽ ओहि सामचककेँ गाना सुनाउ नहि नहि हँ कथी कहैत छै दीपोवलीके गाना सुनाउ भरदुतिआके गीत सुनाउ मैथिलीमे अहाँ सभकेँ गाबैए ने तऽ सुनाउ ने सभ गीत सभ कनि हम सुनम कनि सुनम तब ने हमहुँ सभ गाएब अपना बिहारमे हिन्दीमे हँ तऽ भारदुतिओके सुना दू कनिका हँ तऽ सुनू नऽ सामचकके गाना कनि सुनाउ तऽ ओ अथी बला छठिके तऽ हमर सभकेँ बिहारी गाना तऽ जनबे करैत छियै बिहारमे केना गबैत छै शारदा सिन्हा सभकेँ तऽ जनबे करैत छियै

आ अहाँ सभ तऽ मैथिलीमे होलै मैथिली गाना ने अहाँ सभ गबैत छी तऽ हमहुँ सभ तनिका सीखैत छी मैथिली बाजैके गाबैके लेकिन हमसभ तऽ गा पबैत छी नहि अहाँ सभ तऽ गा सकैत छी मैथिलीमे हति तऽ कथी कहैत छै हिन्दिएमे गबै तऽ ठीक छै हम रखैत छी की